हमर देशमे आइकाल्हि अस्पताल आ चिकित्सा सेवा बहुत चिकित्सा सेवाके बहुत अभाव भऽ गेल छै मात्र एकटा पाइ लेनाइ ओ उदेश्य भऽ चुकल छै जे केना जाँचमे फँसाबी केना दबाइ लिख दी केना हिनका यात्रामे कोनो चीजमे केना हिनकासँ पाइ ऐंठी मात्र इएह रहि गेल छै पहिने सेवा छलैए चिकित्सा आ शिक्षा लेकिन आइकाल्हि ओ शिक्षा आ चिकित्सा सेवा नहि रहि गेल छै खास कऽ कऽ जहियासँ कोविड महामारी आयल ओकर बादसँ तऽ ई बहुत पैघ एकटा अभिशापके रूपमे हमरासभ लगमे भेल तहियासँ कतहु ऑक्सीजनके समस्या कतहु डाक्टरके समस्या कतहु गार्जियनके समस्या बहुत समस्यासभ उत्पन्न होइत गेलैए हमरसभके जे स्वास्थ्य सङ्गठन अछि स्वास्थ्यके जे चिकित्सा केन्द्र छै झंझारपुर ओहिठाम तऽ आओर बेसी समस्या छै नहि कोनो जाँचके लेल छै हँ एकर सुधार केना हेतै से हमरा नहि किछु बुझा पड़ि रहलए जतेक एम एल ए एम पी सभ छथि ओ अपन अपन फण्डके तऽ एहिमे दैत छथिन जे एहिठाम सी टी स्कैन हएत एहिठाम एक्स रे हएत लेकिन नहि भऽ पबैत छै एहिके सुधारके लेल हमरेसभके थोड़े जागरुक हुअ पड़त हमरसभके जागरुक भेनाइके मतलब छी जे देशके सुधार समाजके सुधार अहीसँ सभचीजके सुधार आ विकास हेतै जतेक रहैत छै कोनो भेलै ई आ ओहिमे हमसभ ओकरा आगि लगा दैत छियै जड़ा दैत छियै आँय जे नहि हेबाक चाही डॉक्टर यदि उपलब्ध रहतै आँय नीक नीक डाक्टरसभ जखने उपलब्ध रहतै तऽ स्वास्थ्य बढ़िआँ रहबे करतै नीक चिकित्सा हेतै ओहिठाम ओकरासभके लेल जाँचके लेल जाँच घर जेना खून पेशाब पैखाना एकरसभके जे जाँच होइ छै ओकर सभके तऽ हेबाक चाही ने यदि नहि रहतै तऽ बहुत समस्या उत्पन्न हएत तैँ हमरासभके बर्बाद नहि करबाक चाही तोड़बाक नहि चाही उएह जे दबाइ छै आँय शिक्षित गार्जियन यदि रहै छथि तऽ दवाइके देख लैत छथिन जे एहिमे की लिखल छै आँय कहिया ई एक्सपायर करतै कहिया ई कहिया तक ई छै लेकिन डॉक्टरके हमरा हरदम सम्मान करबाक चाहियै डाक्टर भगवानके रूप होइत छथिन हमरासभके इएह रहत जे हमरसभके जे अनुमण्डलके अस्पताल छै ओहिठाम ऑक्सीजनके समस्या नहि होइ भेंटीलेटरसभ भेटय आँय ताहिके लेल हमरासभके सरकार हमरसभके जे एहिठामके एम एल ए छथि एम पी छथि हुनकासभके ध्यान दिअ पड़तनि यदि ध्यान देथिन तऽ हमरसभके स्वास्थ्य उपकेन्द्र बढ़िआँ जँका चलि सकैत छै